असांजे घर में ॿ गायूं हूंदियूं हुयूं जिन खे असां ॾाढो सुठे नमूने रखंदा हुआसीं ऐं उन्हनि खे साफ़ु सुथरी जॻहि ते रखंदा हुआसीं उन्हनि खे खाइण लाइ असां शंक जा दाणा सोयाबिन अ ऐं कमंद जा कमंद ॾींदा हुआसीं ॻुड़ु ॾींदा हुआसीं ऐं गाहु ॾींदा हुआसीं असां उन्हनि खे रोज़ु सनानु पाणी कराए साफ़ु करे ऐं घुमाइण वठी वेंदासी झंगल में उन्हनि खे कॾहिं कॾहिं घुमाइण लाइ बि वठी वेंदा हुआसीं ऐं उन्हनि खे असां उन्हनि जो खीरु असांखे ॾाढो सुठो उहे असांखे साफ़ु सुथरो खीरु ॾींदा हुआ असां उन खीर मां पनीर बि ठाहींदा हुआसीं ॾही बि ठाहींदा हुआसीं ऐं सॼे घर जो खीरु बि थी वेंदो हो असां गर्मियुनि जे ॾींहुं में उन्हनि जा ॾुध ऐं लसी ठाहींदा हुआसीं ऐं असां उन्हनि खे बाज़ार में बि विकणंदा हुआसीं